नमस्ते मैम मैम हम वेकेशन की प्लानिंग कर रहे हैं कोई अच्छी सी जगह जहाँ आप घूमा सकें अच्छा आ तो बनारस में हम कहाँ कहाँ घूमे कैसे रहें

एक ही दिन में किया था अलग दिन

नहीं तो मान लीजिए तो हम कहाँ रुकेंगे अगर हमको ये एक दिन में एक ही जगह दर्शन कर पाए तो फिर हम कहाँ रुकेंगे अच्छा तो होटल की सुविधा भी आप प्रोवाइड करेंगे तो सबसे पहले विश्वनाथ मन्दिर उसके बाद सारनाथ तो ये लगभग अच्छा तो हम पहले विश्वनाथ मंदिर जाएँगे फिर न उसके बाद सारनाथ फिर वापस आएँगे गंगा आरती देखने हमको कोई ऐसा मतलब गंगा घाट अच्छा सा बता दीजिए जहाँ पर हम घूम सकें अच्छा अच्छा और कहीं बनारस के आसपास कोई अच्छी सी जगह जहाँ पर जैसे पहाड़ हो या वॉटरफॉल हो जंगल टाइप अच्छा तो आपको पहले वहीं पर जाना है फिर उसके बाद हम बनारस घूमेंगे हाँ तो ये सब ये सबका सारा सुविधा प्रोवाइड करेंगे हमको वो नहीं ठीक है सर